हाँ भारत में कुछ ऐसे परिवार हैं जो परिवार होते हुए भी खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती करने में कभी नुकसान हो जाता है तो कभी बचत मिलती है इसमे नुक लागत ज़्यादा आती है बचत कम होती है किसान को हमेशा कम ही बचत होती है क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो किसान को बचत होती है उसको बिचौलिए ही खा जाते हैं पूरा मूल भाव किसान को नहीं मिल पाता है इसलिए किसान खेती करने से डरता है और खेती करता है तो उतनी ही करता है जिसके उनके बीवी बच्चों का पेट भर सके किसी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है किसान अगर अपना काम नहीं करेगा किसान खेती नहीं करेगा तो लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा भूखे मरेंगे सभी लोग जो कृषि एक देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है किसान देश की जड़ है किसान नहीं होगा तो देश में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा